मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में फसलों को उपार्जन किया जाता है जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन का उपार्जन किया जाता है मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की खेतियों को किया जाता है जिस प्रकार सोयाबीन मक्का ज्वार बाजरा चना जो अलग अलग प्रकार की फसलों का यहाँ पर उगाया जाता है इन फसलों को उगाने के लिए मध्य प्रदेश में मिट्टी की अच्छी मात्रा में उपार्जन होती है और फसल को अच्छी से अच्छी फसल के लिए हमारे मध्य प्रदेश में कृषि के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिससे की फसल अच्छी मात्रा में हो फसल को अच्छी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसमें आवश्यकता होती है मिट्टी मिट्टी के बाद खाद खाद के बाद जल जल सबसे महत्वपूर्ण है क्योकि जल के बिना फसल का नहीं उगा सकते हैं जल को लिए हम अलग अलग प्रकार के प्रबंधन कर सकते जिस प्रकार से कुआँ नहर न छोटी नदियों पर बांध का निर्माण करके बांध रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस प्रकार की जल का प्रबंधण कर सकते जिससे आवश्यकता पड़ने पर खरीब या रवि की फसल में हम जल की आवश्यकता जल की पूर्ति कर सकें हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की फसलों में अलग अलग प्रकार से खाद जल और अलग अलग बीज की आवश्यकता होती है इसलिए हम अलग अलग प्रकार के प्रबंधन करने की आवश्यकता होती हमारे यहाँ अच्छी फसल के लिए हम जैविक खेती का उपयोग भी किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की रासायनिक उर्वरकों उपयोग नहीं किया जाता है हम खाद के मा उसमें खाद के रूप में गोबर से बने खाद का यूज़ किया जाता है जानवरों के मल मूत्र का उपयोग भी किया जाता है एक मात्रा में जिससे फसल अच्छी होती है तथा मिट्टी को भी कम से कम नुकसान होता है